महाराज दिक्खो मेरे कोई त्रै चार यार दोस्त हे इक दा नांऽ सुमीत हा इसलै महाराज ओह् पढ़ने गी थोह्ड़ा इंटेलिजेंट हा ते उन्नै दो चार भर्तियां शर्तियां दिक्खियां ते ओह् ऐल्लै आर्मी बिच्च दूआ दा नांऽ महाराज संजय हा ओह् मेरे सनें नैह्ले पर दैह्ला हा ओह् मैं पुच्छना महां संजय जी अजज्कल कुत्थै ओ तुस एह् में माए एह् लाना ध्याड़ियां शेयाड़ियां में कुत्थै ला दे ओह् ध्याड़ियां शेयाड़ियां एह् महाराज जित्थै लब्भी जाए उत्थै ला दे ध्याड़ी शेयाड़ी इक दा नांऽ मुकेश हा में महां होर मुकेश जी ओह् महाराज स्टाटिंग च गै बड़ा इंटरेस्ट हा उनेंगी जियां स्कूल औना स्कूल औना उन्नै ते अस किट्ठे रौंह्दे इयां गैंग बनाइयै उन्नै केह् करना कुसै दी गड्डी खड़ोती दी होऐ कदें ओह्दी चाबी ओह्दी चाबी मरोड़न लगी पौना कदें कुसै दी गड्ढी दी टैरे दी ब्हाऽ कड्ढी ओड़नी ते कोई बी समझो टीचरे दी गड्डी बी आई दी होंदी ओह्दे कन्नै बी छेड़खानी करदे रौह्ना पर इक बारी केह् कीता उन्नै उस चार हे असेंगी मास्टरे ने मारेआ बड़ा मारेआ मास्टरे ने आसेंगी मुर्गा बनाइयै पूरे ग्रांउडै च डड्डूं चाल चलाई मास्टरे दा नांऽ हा बलबान में हा ओह् आक्खै दे बलबान मास्टरे गी अज्ज घरै गी पैदल गै भेजना ऐ में ओह् कियां आक्खै दा अज्ज तुस ओह् चुप्प रवो मार खाओ जिन्नी पौंदी ऐ कोई चक्कर नेईं मार होर खाई लैनी दुए रोज पर इसी पैदल गै भेजना ओह्दा स्कूटर दा इयां समझो दूर स्कूला दा हा कोई किलोमिटर अ किलोमिटर नेईं समझो अद्धा किलोमिटर दूर लाइयै औंदा पैदल जाना पौंदा स्कूलै गी उस जियां ओह् स्कूलै गी आया ते असें केह् कीता अस त्रैवे चार हे इक पंजमा बी रली गेआ साढ़े कन्नै उसी बी मार बड़ी ही पेदी प्रीतो गी आक्खै दे अज्ज बलबान मास्टरै गी घरै गी पैदल गै भेजना असें ओह्दा स्कूटर लग्गे दा असें केह् कीता मक्के दे तुक्के लैते बरसांती दी ब्हार असें कीता मक्क लैती भन्नी दाने दूने कोड़े ओह्दा तुक्क लैता ते साइलेंसरे च तुक्के फसाई ओड़े मास्टर मारै किक्कां मारै किक्कां अस दिखदे रेह् मजा बड़ा शरारती दोस्त हा साढ़ा ओह् मारे किक्कां ते स्कूटर स्कूटर स्टाट नेईं होऐ ओह् दिक्खेआ जेल्लै ओह् साइलेंसरे च तुक्का भन्नी ओड़े दा मुकेश ने फ्ही आए दुए रोज अस दुए रोज फ्ही स्कूल चली गे जेल्लै जेह्दा नांऽ हा अमित अमित ने में महां अमित अज्जकल कुत्थै ऐ मंडी आं में केह् करै ना ऐ हे केले थल्लै में केले थल्लै केह् करै दा ऐ आक्खेआ यरा मंडी कम्म करना ईं केले कूले दियां पेटियां पूटियां तुहारना ही ट्रका अप्परा तुआरना लोडिंग अनलोडिंग दा कम्म करना ही ते महां केह् म्हीने श्हीने दा बची जंदा उस आक्खेआ दाल फुलका चलै दा ऐ में फही बी सोचेआ मैं फ्ही बी सनाओ किन्ना म्हीना बची जंदा ऐ अहें बची जंदा अट्ठ नौ ज्हार महां अट्ठे नमें ज्हारे कन्नै तेरा घर चली जंदा ऐं आहो चली जंदा में चलो ठीक ऐ